हमारा बैतूल जिला जो कि मध्य प्रदेश में बहुत ही फेमस भी है यहाँ पर एक बालाजीपुरम नाम का मंदिर है जिसके कारण बैतूल जिला जाना जाता है यहाँ पर कई पुरानी वादियाँ हैं यहाँ पर बैतूल जिले में कई पर्यटक स्थल भी हैं जैसे कुकरू खामला ताप्ती उद्गम स्थल है और जो कि बालाजीपुरम मंदिर है बहुत ही जो ज्यादा फेमस मंदिर है और सालवर्ली मंदिर है मुक्तागिरी मंदिर है ये सारे मंदिर जो कि एक तीर्थस्थल है जो कि बैतूल को बहुत सुंदर और अच्छा बनाते हैं जो कुकड़ू खामला में है वहाँ पर पवन चक्कियाँ चलती हैं और ताप्ती उद्गम स्थल जहाँ पर ताप्ती जी का उद्गम हुआ था जो कि मुलतई क्षेत्र में है बालाजीपुरम जो कि बैतूल जिले से कुछ दूरी किलोमीटर पर ही है और यहाँ पर जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए काफी काम कै न जाता है बैतूल में नगर में विकास क्षेत्र में वाणिज्यिक कैलिपेथियों के तहत भी काफी काम किया गया है यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण का काम भी काफी किया गया था पर्यावरण को बचाने के लिए भी काफी काम किया जाता है साफ सफाई के मामले में भी बैतूल जिले में काफी ध्यान दिया जाता है सुबह से लेकर शाम तक सारे काम होते हैं साफ सफाई के ही जो कि बहुत पर्यावरण में योगदान देते हैं वन एवं वन प्राणियों का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है वन्य क्षेत्रों में जैव विविधता का भी संरक्षण किया जाता है वन प्रबंधन में यहाँ पर बैतूल जिले में बहुत ज्यादा योगदान है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है जो कि मध्य प्रदेश और हमारे बैतूल जिले में ये जो आस पास आते हैं वो शहडोल छिंदवाड़ा होशंगाबाद यहाँ पर वनों का काफी विस्तार है एवं वन प संरक्षण का भी काफी योगदान दिया गया है यहाँ पर बैतूल जिले में एयर पॉल्यूशन जो कि काफी कम मिलती है क्योंकि यहाँ पर कम से कम फैक्ट्रियाँ हैं जो की फैक्ट्रियाँ जो होती हैं वो एयर पॉल्यूशन अधिक से अधिक फैलाती हैं तो यहाँ पर वो कम है साफ सफाई के मामले में भी बैतूल जिला काफी अच्छा है